یہ زہرا ریسٹورینٹ کے مالک سے بات ہو رہی ہے ہاں سر مجھے ایک پلیٹ پراٹھا چاہیے ایک آملیٹ اور ایک پلیٹ مٹن بریانی اور کیا کیا خرچ آئے گا سر ایک پلیٹ پراٹھا ایک پلیٹ آملیٹ اور ایک پلیٹ مٹر بریانی مٹن بریانی پینتالیس سو روپے یہ تو بہت مہنگا ہے

اچھا اچھا

لیکن یہ ریٹ تھوڑا نہیں تو ہائی ہے یہ تو ہمارے لیول سے بھی اُوپر ہے تو آپ تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ کچھ کر دیں اگر ڈسکاؤنٹ وسکاؤنٹ ہو جائے تو ہم آڈر کر دیں گے سر بتا دیں صحیح سے اچھا ٹین پرسینٹ ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا اچھا اچھا

کتنے دیر میں ڈلیور ہو جائے گا کتنا ٹائم لگے ڈلیور ہونے میں

ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے اچھا اچھا آ تھینک یو سر تھینک یو میں آپ کو تھوڑی دیر میں کال کر کے کنفرم کر کے بتاتا ہوں ٹھیک ہے سر تھینک یو